नोंसोरनि ओरैहाय माबायदि माइ आरि बायदिसिना आबादफ्रा मा मा माबायदि बेसेबां दाम मा मा दाम सोलियो नोंसोरनि एरैहाय माइ आरि बायदिसानाफ्रा मा मा दाम सोलियो आबादफोरनि माबाफ्रा मैगं थाइगंफ्रा माइ आबादानो माइ आबादा खमथार नामा बेसर बेसरबो फोदों बेसर फोदोंना फोआखै फाथो आबादफ्रालाय माथो बायदि जादों आबादफ्रा मोजां जानानै दामफ्रा माबादि नोंसोरनि ओरैहाय माबायदि दामफ्रा माबायदि सोलिदों

दामफ्रा मा मा सोलिदों होनदोंलै अ

माइआलाय बे बे जोसा माइफ्रालाय माथो बायदि जोसा माइफ्रालाय माथो दाम बायदि दामफ्रा

अ आलु मैगं मा मेगं फ्रालाय लाफा एरि मैगंफ्रालाय मा मा दाम बेफोरखौनो बायला बायनोमोनलै

बाजाराव मा मा दाम थांदों बेखौ सोंला बायहरदोंलां बायहै बायला बायहैगौमोन आं

फान्थाव आलुफ्रालाय

दे होनबालाय

दे